مہاراشٹر میں ماہی گیروں کے کئی ذاتی گروہ ہیں جیسے کولی مانجھی کور زارولی کنڈاولی ڈھانڈ یہ برادریاں صدیوں سے مہاراشٹر کے ساحلی علاقوں میں موجود ہیں اور ماہی گیری ان کی معیشت اور ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے ماہی گیر برادریاں ایک ساتھ ایک مضبوط کمیونٹی میں رہتی ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں ماہی گیر برادریاں مختلف تہوار تہوار بھی مناتی ہیں جیسے مہاراشٹر میں ماہی گیروں کا سب سے بڑا تہوار ماتسی پوجا ہے یہ تہوار ہر سال مارچ یا اپریل میں منایا جاتا ہے اور یہ ماہی گیروں کی معیشت اور ثقافت کا جشن ہے ماہی گیر اس تہوار پر سمندر کے دیوتا ماتا مالویہ کی پوجا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ انہیں ایک اچھا ماہی گیری کا موسم دے ماہی گیر برادریاں مہاراشٹر کی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہیں وہ اپنے روایتی لباس موسیقی اور رقص کے لیے جانے جاتے ہیں ماہی گیر برادریاں مہاراشٹر کی معیشت میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں وہ مہاراشٹر کی خوراک کی ضرورت کو پورا کرنے میں مدد کرتے ہیں اور مہاراشٹر کے ساحلوں کا آلودگی سے بچانے میں بھی مدد کرتے ہیں